गोरलै जुनारफोरखौ गोरलै जुनारफोरनि थाखाय माबोरै जोथोन खालामनांगौ फिसा जागिनाय समाव माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौहाय आङो जेब्ला गोरलै मोसौ मोसा बोरमाफोर अमा फिसिनाय बेफोरावहाय आङो अमाफोरखौहाय सानफ्रोमबो आदार होबाय फुंनि समाव आदार होबाय सानजौफुआव आदार होबाय आरो बेलासिफ्राव आदार होबाय आरो हरफ्राव आङो अखा हाजानो गिनानै आङो अमा थाबा गग्राफ्रावहाय अमाफोरखौ खासनबाय आरो बे अमाखौनो आङो अखानायोबा बोखारनानैहाय अमा गग्रानिफ्राय दस्रा जायगायावहाय आङो गांसो बारिफ्रावहाय गांसो एसे जाथोंसै मोजां जाथोंसै होननानै आङो अमाफोरखौ खाखानो ओमफ्राय बिसोरो अमाफ्रा गांसो गोरलैफोरखौ जाबाय बोरमाफ्राबो बेबायदिनो गग्रानिफ्राय लांनानै आङो बायहेरावहाय बिदिनो फोथारफ्राव खाहैबाय खानानै आङो सानजौथिरफ्राव आङो दै होबाय बेलासियावबो लायनाय समाव आङो बे बोरमाफोरनोबो बेफोरबायदिनो दै होबाय आरो न'आव हाबहोनाय समावबो जेब्लानाखि गलिआव खाफैबाय अब्ला आङ दंफां बिलाइफोर खान्थाल बिलाइफोर बेफोरबादिखौ दाननानै आङो खाखोनानै बोरमाफोरनो होनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो अखा बांखा बोरमाफ्रा सैज्य' खालामनो हायैखाय बिसोरखौ गाखोना थानो एसे गन्द्राफोराव खाखोनानै होबाय सांफोर खालामनानै सांग्राफोर बेफोरावहाय बिसोरो गाखोनानै बे बिलाइफोरखौ जाबाय बेबायदिनो सानफ्रोमबो जोथोन लायो अमाफोरखौबो बेबायदिनो मोनाब्ला अखाफोर हागोन मागोन साननानै गग्राफ्राव खानानै दोनफैफिनबा अखानायै लांबाय आरो जेब्लानाखि अमाया गाभिनफोर जायो अब्ला जोङो बिसोरखौहाय गोबांथार जोथोन लानांगौ जायो मानो होनब्ला बिसोरो गब्ला बोरैबाफोर गनानै थाङोब्ला बिसोरो दैफ्राव बा थोरसि सुनानै दै थांनाय हाब्रुफ्राव दुगैलाबायनानै बिसोरनि उदैनि सिङाव थानाय फिसाफोरखौ थैजानो गिनानै जोङो जोबोद जोथोन लायो जाहाथे बे खानाय दिरुंफ्रा जनानै थाङा आरो मोजाङैनो जों अमा फिसाफोरखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जों गोबां जोथोन लानाय जायो बे अमा फिसाफोरखौनो जोथोन लानानै जेब्ला अमा फिसाफ्रा जाबाय अब्ला जोङो बे अमा फिसाफोरखौ बिमाया माबायदि गाइखेर जाहोदों माबायदि उन्दुदों माबायदि थादों माबायदि बियो गावनि फिसाफोरखौ बासायाव बुथुमना लादों बेफोरखौहाय जों जोबोद नोजोर खालामनानै जोङो जोथोन लानाय जायो बिसोरोथ' जुनार नालाय बिसोरो बे जुनारफ्रा जेबो बुजिया बेनिखायनो जोङो मानसियानो बे अमा फिसाफोरखौ जोथोन लानाय जायो जेनेबा बिसोरो जागोदानावहाय बायह्राफ्राव मानबायना थांनानै सैमाफोर अरना लांब्ला माब्ला बिसोरो थैगोन बा गोमागोन लस जागोन बेफोरबायदि साननानै जोङो बे उन्दै जुनारफोरखौ जोङो बांसिन नोजोर होनांगौ जायो जेरै बोरमाफोरखौबो जोङो बेबायदिनो बारिफोराव खानाय एबा फोथारफोराव खानाय खाखांनानैहाय जोङो जानला मानला जोङो दिरुं गुरैफोरजों गोफोनफोरजों खायालासिनो मोजां दिरुंफोरजों खानानै जोङो गोरा खानानै गारबोयो आरो सान्दुं दुंनाय समावबो बे बोरमाफ्रा उन्दै जुनारफोरखाय बिसोरो सान्दुंफोरखौबो सैज्य' खालामनो हायिखाय जोङो बिसोरखौहाय न'आव लाबोनाय जायो आरो बिसोरखौबो बेबायदिनो गाभिनफोर जायोब्ला जोङो बोरमाफोरखौ मालायफोरनि बारिफोराव थांनानै जालाबायहैनायाव खुबैला खुबैलि खालामजानो गिनानै मोजां जोथोन लानाय जायो आरो बेफोरबायदि जोथोन लानायजोंसो जोङो मोजां जुनारफोरखौ मोननो हायो नांगौ रोखोमैहाय जोङो बे जुनारफोरनिफ्राय जोङो गोबां सहाय मोनो जोङो बे जुनारफोरखौनो फेदेरनानै फोलावनानै जोङो न'खरावहाय फिसाफोरनोहाय जोङो होनो हायो जोङो अमा फिसाफोरखौ अमा आदार जाजेन्नायफोरनिफ्रायनो जोङो माइरं एंखुरफोर नङाब्ला माबा बिफां लाइफांफोरखौहाय थास'फोर हानानै जोङो रुदेरनानै एसे गल गलफोर संनानै जोङो अमाफोरनोहाय होयो जाहाथे अमाया मोजां जायो बेफोरबायदिनो जोङो बे जुनार फिसाफोरखौ मोजाङैनो जोथोन लानाय जायो आरो गोबां दाउ फारौफोरखौबो बेबायदिनो जोङो बे फिसा फिसा जुनार नालाय बेखायनो जोङो बे दाउफोरखौबो जोङो दैजेननायनिफ्रायनो जोथोन लायो मानो होनब्ला बे दावदैयाबो दैनाय समावहाय गुबुन मासेआ गाखोनानै गाख्रुब्बाय नंदों आं बा बबेबा दाउआ लोङाहोबायमोन्दां बेबायदि साननानै जोङो बे दाउफोरखौबो जोथोन लानाय जायो जेब्लानाकि दाउआ गयो अब्ला जोङो बेखौबो जोथोन लानाय जायो दाउफ्रा गाख्र'बनानै सौदों नामा माबा मोनामदों नामा बेफोरबायदि बे जुनार फिसा फिसाफोरनि सायाव जों गोबां जोथोन लानाय जायो